गोदोनि मानसिफोरा रांखौ आखाइआवनो लाजोबोमोन बा न'आवनो बुथुमनानै दोनोमोन गोदोनि मानसिफोरा जेबो बेंकफोराव पासबुक बिदि गैयामोन बा बेंकफोराव दोननो रोङामोन गोदोनि मानसिफोरा जा जिब जुनार फानो बेखौ गावनि बाक्सु बा गावनि मनाफोरावनो सोनानै दोनोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि बेबायदि समाजाव बेबायदि सोलायनाय मुगायाव दानिया जा गरसे रां मोनो बेखौबो पासबुकाव सोयो बा बेंकआव दोनहैयो नोंनि बा आंनि मोसौ फाननाय अमा फाननाय रांफोरखौ गासैखौबो जों दानिया बाक्सु बा मनायाव सोनानै दोना गासैखोबो जोङो पासबुक पासबुकावसो सोनानै बेंकआव दोनहैयो आरो माखासे दानि जुगाव ओरैबायदि सोलिबाय मानो होनोब्ला नों माबा मोनसे बायोब्ला जिब जुनारानो जा लंपेन्ट गस्ला बायनायानो जा ड्रेस बायनायानो जा दानिया मबाइलजोंसो गुगोल पे फन पे खालामलायनानै फैसाखौ सोलायनानै हरनाय जायो दानि जुगजों आरो गोदोनि जुगजों बेसेबांबा फाराग जाबाय दानि जुगाव जों जा जिब जुनार फाननाय जायो बेफोरखौ जों जोंनि आखाइआव लाखिया गासैखौबो बेंकआव दोनो जोंनि मैगं थाइगं फाननाय जोंनि जि दानानै फाननाय जा एसे रां मोनो जों बेखौ गासैखौ जों बेंकआव दोननाय जायो आरो जोङो जोंनि आखाइयाव जों लाया मानो होनब्ला दानि जुगाव आखाइआव जा बुरजा रां लानानैबो थाबायनाय जाया गोदोनि बायदि मना बा बाक्सुआव लानानै थाबायग्रा बिदि नंला दानि जुगआ गासैबो मबाइलनिजोंनो जाजोबोसै बेखायनो दानि जुगाव पासबुक गैयाब्ला जेबो सोलिला दानि जुगावहा नों मायबा मोनसे थांब्ला पासबुक आधारकार्ड नांगौ जाथारो गासैबो बेफोरनिफ्रायनो फैसा सोलाय आरो बख'लायखो खालामनो हायो पासबुक गैयाब्ला दानि जुगाव जेबो मानसियानो मानसि बायदि नंला पासबुक थाब्लासो गासैबो खामानियानो जायो नों मायबा मोनसे हाबा मावनो थांब्लाबो नोंनिफ्रायबो आंनिफ्रायबो गासैनिफ्रायबो पासबुक नाम्बार बिनाय जायो मानो होनब्ला बेफोरजोंसो गासैबो रांखौ बाहायलायनाय जायो गोदोनि दिनाव पासबुक गैयाब्लाबो सोलिबायमोन आरो बा जेबो कागज पत्र गैयाब्लाबो सोलिबायमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि पासबुक गैयाब्ला कागज पत्र गैयाब्ला जेबो खामानियानो सोलिला बेफोरबायदि जाहैबाय बेखायनो जोंनि जा जिब जुनार फाननाय जोंनि जा मोनसे थाखा फैसा खामायनाय बा दुखान होनानै बा मैगं थाइगं फाननानै जा एसे रां मोनो जों बेंकआवनो थांनानै पासबुकाव सोनानै दोनहैनांगौ जायो बेफोरबायदि जुग जाबोबाय दानि जुगाव गोदोनि बायदि आखाइआव लानानै थाबायला बेफोरबायदि जाबाय दानि जुगाव पासबुकनि थ्रुयैनो जों गारि मथरफोरखौ बायनो हायो गुगोल पे फन पे खालामनानै जे जोङो माखासे गारि मथर बा माखासे ड्रेसपातिफोरखौ गुगोलपेजोंनो खालामनानै बायो नों जानाय लोंनायावबो दानिया गुगोलपेजोंसो दुखानफोरावहा गुगोलपेजो बाहायनाय जायो आरो फन पे बेफोरबायदि खालामनाय जायो गोदोनि दिन आरो दानि दिन बेसेबा सोलायबाय